हा अहिड़ा बि ॾींहं थींदा आहिनि जे जेॾीमहिल मुंहिंजी तबियतु ठीकु कोन्ह हूंदी आहे केॾीमहिल मुंहिंजो मन थींदो आहे ड्रॉइंग करण जो पर मां हिकिड़ी ड्रॉइंग जी टीचर आहियां ऐं मुंहिंजा ॿाहिरि मुंहिंजो मूड ठीकु करे मुंहिंजे साम्हूं वारो मनोरंजनु कंदा आहिनि ऐं मूंखे सुठो फील कराईंदा आहिनि मूंखे ड्रॉइंग ठाहिण जी प्रेरणा मूंखा ई मिलंदी आहे ऐं मुंहिंजे परिवार वारनि खां मिलंदी आहे मू हिकिड़ो टाइम फिक्स करे रखियो आहे जेॾीमहिल मूं मां ड्रॉइंग ठीकु आहियां ऐं ओॾीमहिल प्रेक्टिस कंदी आहियां